हमरा कहियो एहन मौका नहि मिलल नृत्यशैली सिखैके लेकिन हम लोककेँ मतलब नृत्य करैत देखै छी तऽ हमरा बड्ड नीक लागैए जेनाकि ककरो ओहिठाम मुड़ने होइ छै मुड़न बियाह उपनैन एहिसबमे जे सब मिलके नृत्य करै छै साँस्कृतिक कार्यक्रम सब जे होइ छै ओ सब देखैमे हमरा बड्ड नीक लागैए जेनाकि इसकुल सबमे पन्द्रह अगस्त होइ छै छब्बीस जनवरी होइ छै ओहिसबमे जँ छोट छोट बच्चा सब जँ नृत्य करै छै तऽ ओ देखऽमे हमरा बड्ड नीक लागैए नृत्य देखऽमे हमरा बहुत नीक लागैए जेनाकि पाँचे सितम्बर होइ छै शिक्षक दिवस जे मनाएल जाइ छै तऽ ओहोसबमे बच्चा सब बहुत नीक डान्स करै छै जेकि हमरा देखैमे बड्ड नीक लागैए लेकिन कहियो हमरा नृत्यशैली सिखैके मौका तऽ नहि मिलल पर लोक सब जे डान्स करैए नृत्य करैए से हमरा बहुत नीक लागैए गाम जेनाकि गामेमे किछु भी भेल कोनो भी अथि भेल पाबनि तिहार तऽ ओहो सबमे जे सब मिलिकऽ नृत्य करै छै तऽ ओ सबऽ देखैमे हमरा बड्ड नीक लागैए